आंनि संमुआव आं एब्फा मोनबांयै बस्तुफोरखौ आं बाहाइनाय जाया आङो मानि जेखौ जेखौ मोननो बेफोर माबाखौसो जाय इनग्रेडिएन्सखौ मोनथारो आं बे इनग्रेडिएन्सजों जा दिसेस जायो बेफोरखौसो आं बानाखायो आरोना स' मोनबायैफोरखौ आं बांद्राय बाहायनाय जाया बाथ नुबाङै आरोखि नुबाङैफोरखौ आं बाहायो मानि जेरेखम जोंनि मानि बर' खालसार बा ट्रेडिशन फुदाव जायफोरखौ बाहाया खिन्थु बेफोरखौ आं बाहायो आरोना मालायनि ट्रेडिशनफोरखौ नायनानै आं फ्युजन मानि मिक्स खालामनो थ्राय खालामो आरो जेरेखम साननानै नायोबा जोंनि बर'फोरा बेम्बु सुद माबाजों अमाजों बइल जाया स' आं बेखौ बाहायो आङो बेफोरखौ नागा ट्रेडिशननिफ्राय लानानैहाय आङो माबा भुद जलखिया आरो बेम्बुसुद मानि आसार बेखौ होनानै अमाजों बइल खालामनो ट्राइ खालामो आरो मोनसे जाब्रां होननाय बस्थु दं बेखौ होयो बेबो मोनसे आरो अवान अप थाइफ ओमफ्राय जेरेखम माबा संबा मबबा एखनबा मालाबाफोर दाव बेदरफोर संओबा माबा मोनसे रसमेरि होननाय बिलाइ दं बेखौ एसे अर्दार हरनानैसो बिहरनांगौ आरोना बेखौ बाहायनाय जायो जेखौ जोंनि जायगायावहाय बा लकेलितिआव बाहायनाय जाया फ्राय बे मोनबाङै बस्थुआरो बेखौ बिहरनांगौसो जायो बेखौ लाज्राङो लाजायो मोनबाङै बस्थुआव ओमफ्रायथ' बुंनो थाङोबा नुबाङैफोरबो दंबावो भिनेगार आं अबेबा अबेबा संनायाव भिनेगार होयो बेदरफोर संनायाव जायखौ जोंनि नरमेली जोंनि ट्रेडिशनाव बाह बाहायनाय जाया आरो बिनि अनगायैबो माखासे दंबावो बावबाय आङो दा गोसोआव गैला जेर'खम गारलिक फाउदार बेफोर आरो गारलिक फावदारब पाउडार फ्यास पाउडार बेफोरखौ जोंनियाव बारा बाहायनाय जाया मोनबांनाय जाया बेफोरखौ आं बाहायोआरो